ہاں میں نے اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں ایک کتاب پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے فارسی کا معلم میں اس کو اپنے مادری زبان میں ترجمہ کر کے پڑھا ہوں اور مجھے اس کا تجربہ بہت اچھا لگا اور میں نے جس انداز میں اس کا ترجمہ کیا مجھے بہت بڑھیا اور خوبصورت لگا اس کا نام تھا فارسی کا معلم دنیا میں اسے کئی جگہ پڑھی جاتی ہے اور میں نے بھی اپنی درس میں پڑھا اور اس کے علاوہ بھی میں اپنے گھر پہ اپنے مادری زبان میں اسے ترجمہ کر کر کے پڑھتا رہتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا